मानसिफोराथ' गोबां रोखोमारि फैसा खामायो रोखोमै माने सोरबा खेथिजों फैसा खामायो माइ गायनानैबो जोङो फैसा खामायनो हायो माने माइ गायनाय दैलां समाव माइ गायनानै बो फैसा खामायनो हायो आरो गायखांनानै माइ मोननाय फिथाइफोरखौ फान्नानैबो जों फैसा खामायनो हायो गोबां आरो मेसें बोथोराव मानसिफोरा मैगं गोथां आबाद खालामनानै फान्नानै रां खामायनो हायो आरो मा होनो दाथ' जोंनिथिं बिराथ आलु गाइयो आलुवावबो फैसा खामायो बहुथनो आरो आलुजों मा जोगोनार फिफां होफायो जोगोनार फिथाइफोरखौ फिथाइआ बुरजा थाइबा गोबां फैसा मोनो दा आरो जोगोनारा केजि हिसाबसो ना थाइसेयावनो सेरब्रै सेरबा जायो बेयावथ' बहुत फैसा मोनो आरो गोबां बुरजा मोनो फिथाइ थाइबाथ' गोबां फैसा मोनो आरो सोरबा गय बारि बागान थानायफ्रा गय फान्नानैबो फैसा रां आरजियो साख्रि थानायफोराबो निजि साख्रि थानायफोरजों जेरै इण्डियान आरमि आसाम पुलिस आरो गोबां भिबागनि साख्रि मावनायफ्रा साख्रिनि जों रां आरजियो आरो आरो फाथै फाथै बागान थानायफोराबो फाथै खानानै हाथाइयाव लांनानै फानहैयो बेफोरजोंबो जों फैसा खामायनो हायो बेल' नङा आरो गुबुन गुबुन हाबा मावनानैबो जों रां आरजियो हायो जेनेबा सासे मानसिनाव सोरबा माइरं जावनो लेंबाय बा माबा मोनसे हाजिरा मावनो लेंबाय बेजोंबो जों फैसा आरजिनो हायो सोरनावबा आरो न'फोर लिरनांगौबाबो न' हाजिरा न' लिरनानै बेफोरजोंबो जों फैसा आरजिनो हायो आरो मानसिफ्रा माइ मिल माइ मिल होनानैबो खामाइयो दखान होयो खायसे बिदिजोंनो रां खामाइयो आरो गोबां बुहुदानो जोंनि नोजोरावथ' बांसिन आबादफोरजोंनो फैसा फैयो आरो मा दानि जुगावथ' सि दानो रोङै गैयाना गासिबो जि दानो रोङो जि दानो रोंनायफोरा उवेभिं खुलिनानै जि आरि फाननानै फैसा मोनो दा जि गामसा सि गांसे बायनो थाबा जि गांसेयावनो नोङो थिनस' सारिस' लायो होम्बा गांसे जि फाननो हाबानो जों बहुत फैसा मोनो आरो मा होनो जोंनि जे बायनानै दानो हायाबाबो सोरनिबा उवेभिङाव जोङो हाजिरा दाहैबाबो बेजोंबो जों फैसा आरजिनो हायो दानि जुगाव बहुत सुबिदा दंसै फैसा खामायनाय मानाय जुदि आरो बेफोराव मोनाबाबो सोरबा कम्फानिफ्राव थानानैबो खामायो फैसा गोजान गोजान कम्फानिफ्राव थाहैनाबो फैसा आरजियो बेफोरजोंनो न'खरफोरखौ सोलिलाङो नांगौखिनिखौ जों माने सुफुंनो हायो आरो बेफोरबायदि खामानि मावनायजोंनो